जैसे की हम ये वाला मुर्गा मुर्गे के लिए क्या किया जाता है बल्ली और पल्ली वगैरह सब कुछ मैं एक बड़ा डैम में बनाया जाता है जैसे जिसको बाड़ा कहा जाता है फिर बच्चे उसमें डाले जाते हैं और पन्द्रह बीस दिन दाना वगैरह लाकर के खिलाया जाता है फिर उसके बाद फिर उनको एक पन्द्रह बीस दिन के बाद एक एक प्रोडक्ट लाया जाता है जैसे बच्चे हमारे बीमार ना पड़े उसके बाद फिर वो दाने में मिला करके उनको खिलाया जाता है इससे की वो बीमार ना पड़े फिर उनेक लिए बरसात के लिए क्या होता है तिरपाल ला करके डाला जाता है बट और उसमें लाइट वगैरह लगाई जाती है जिससे की उनकी सर्दी या अगर कोई प्रभाव ना पड़े क्योंकि मेंरे जो पक्षी है वो मर भी सकते हैं इसीलिए उनकी सेफ्टी के लिए सारी चीज्जोजें होती हैं ओइट डाली जाती है तो दाने जो डॉक्टर से या किसी से भेज उससे सलाह लेकर के वो दाने लाए जाते हैं कि जैसे की मेरे कोई भी पक्षी मेरा बीमार ना पड़े इसके लिए हम लोग क्या करते हैं नीचे साफ़ सफाई भी रखते हैं डेली का झाड़ू वगैरह मारा जाता है उसमें दवा भी डाली जाती है और उनका जो खान पियन होता है ओ भी सही साढ़ी किया जाता है साफ़ सुथरा दिया जाता है उसके बाद फिर एक महीने का जब हो जाता है तो उनको फिर एक केमिकल टाइप में एक दवा टाइप में होता है ऊ दिया जाता है दाने में उनके खान पीन जो दाना होता है उसमें मिला करके उनको खिलाया जाता है जैसे कि मेरे पक्षी जो हों वो बीमार ना पड़े अकेले सारी चीजें होने के बाद भी अगर जब एक दो महीने के हो जाते हैं मेरे बच्छी मेरे बच्चे मेरी पक्षी तो क्या करते हैं हम अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं और उससे सलाह लेते हैं तो डॉक्टर जो ये चीज़ें मुझे बताता है या जो भी चीज़ें उ कहता कहता है तो उसको लेकर के हम आते हैं प्रोडक्ट मिलाते हैं फिर इंजेक्सन वगैरह जो भी कुछ बताता उ सब लगवाते हैं उनको और पक्षी पालने का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो होती है सफाई सफाई के हिसाब से अगर रखोगे तो आपके पक्षी कभी भी कोई भी बीमारियां उनको छू नहीं पाएंगे और टाइम टाइम पे उनको जैसे की उनको दो या तीन महीने में हमें उनको इंजेक्सन लगवाना लगवा दिया तो दो तीन चार महीने में बड़े हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दाने के साथ साथ उनको केमिकल भी देते रहते दवाई मतलब ओ भी देते रहते हैं तो जब ये सारी चीज़ें हम सही से देते टाइम टाइम पे उनको देते रहते हैं तो मेरे जो पक्षी हैं वो एक महीना दो महीने जब पन्द्रह दिन पे हम दे रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो ना बीमार पड़ेंगे ना कुछ और ठीक ठाक अच्छी तरह से दो एक महीना दो महीने तीन महीने लगभग ठीक ठाक पर्याप्त अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे मेरे पक्षी और वो फिर उस लायक के वो हो जाते हैं बिना बीमारी के और बिना उसके क्योंकि हम वो गलतियां नहीं करते जो हमको करनी चहिए हम डॉक्टर की तरह चलते हैं तो डॉक्टर मुझे सलाह देता है तो डॉक्टर के हिसाब से हम सारी चीज़ें करते हैं तो अपने पंछियों की जान को हम सही सलामत रख सकते हैं जब टाइम पे सारी चीज़ें दे रहे हैं तो मेरे पक्षी तो वैसे भी ठीक ठाक रहेंगे और अगर हम जरा सा भी लापरवाही कर दें उनकी सफाई ना करें उनको गन्दगी में ही रखें या उनको हम ताइम पे दबा ना दें या कुछ भी ना करें तो उससे नुकसान ही होता है उससे किससे वो नहीं सब नुकसान ही के तौर पे जाएगा फिर क्योंकि पक्षी मांगते हैं दवा केमिकल वगैरह जो चीज़ें पन्द्रह दिन पहला जो होता है वो दस दिन के बाद लगता है दूसरा पच्चीस दिन पे दाना में दाने में दिया जाता है तीसरा जो प्रोडक्ट होता है वो दिया जाता है दो महीने पे जो चौथा होता है उ ढाई महीने पे दे कर के सही सलामत पक्षी हमारे होते हैं और बहुत ही जल्दी अच्छी तरीके से वो वजनदार और अच्छे होते हैं पक्षी हमारे ठीक